माँछ जे मारै छियै ने तऽ जाल लाबै छियै किन कऽ सुपौलसँ सुपौलसँ माँछ जाल लाबलु जालके देखियौ ओकरा धागा अथि बनबै छियै तेसैर तेसैर बना कऽ कमीचासँ तऽ ओकरा जाल सियल जाइ छै जाल जे सियै छियै तऽ ओ पोखरि मे रहै छै माँछ पोखरिमे जे माँछ रहै छै तऽ ओकरा माँछके मारलक जाल फेकलक जाल फेक कऽ चारु कात माहऽ जाल गिरेलक चट्टी चट्टी गिराए कऽ चारो कतन ओकरा गाइर कऽ दबेलक दबाए कऽ सब माँछके ओहिमे कऽ से रोका लगाए कऽ बिचमे चलि आबै छै माँछ बिचमे आबैके बादमे सब लोग से खिरल रहै छै चारो कतन पोखैर मे पोखरिमे खिरल जे रहल ने माँछ तऽ ओकरा से घिचलक सब दस आदमी पाँच आदमी मिल कऽ घीच कऽ उपर कयलक तकरबाद ओहि माँछके बड़का बड़का से डेकची रहै छै खेसरा पोठी रौह दरही बिर्केट पँघास मुँगरी सिंघी टेंगरा बामी गैँचा पठिया इसब माँछ रहै छै थालमे बुझलियै धुपमे अपन थालोमे घुसिया जाइ छै तऽ कोना कोना कऽ पकरि पकरि कऽ अपन गऽ से ओ खजामे कऽ लै छै गऽ लए कऽ फेर ओकरा धोवल जाइ छै धोइ कऽ फेर डेकचीमे कऽ लेल जाइ छै डेकचीमे लाबि कऽ ओकरा आएल डेरा डेरा आएल तऽ फेर से ओकरा तरजु लेलक तराजु लए कऽ ओकरा बजार गेल बजारमे फेर पनी बिछेलक पनी बिछा कऽ ओहि माँछके पसारलक पसारि कऽ तब जे गाँहक आबै छै तऽ कहलक माँछ लेब तऽ माँछके रेट दू सए एक सए तीन सए दू सए रुपए किलो हे पचासो टके हे सएओ टके पाँचो सए रुपैये जेहन माँछ रहै छै तेहन दाम रेट लगबै छै तऽ कोनाहियो कोनाहियो कए कऽ अपन से ओहि माँछके बेचै छै बुझलियै बेच कऽ तब जा कऽ गुजारा कयल जाइ छै गऽ दू सए तीन सए चाइरो सए पाँचो सए किलो एना एना कऽ बेच कऽ ओहि माँछके आ अपन से बेचलक आ बेच कऽ फेर घर आयल डेरा